امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے آپ بہت نیک تھے اللہ کے فرما بردار تھے پیارے نبی کے سچے پیرو تھے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے اللہ کے بندوں کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں میں گشت کیا کرتے تھے گشت میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ایک دفع کا ذکر ہے آپ رات میں گشت کر رہے تھے گھومتے پھرتے ایک مکان کے پاس سے گزرے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں بیٹی اٹھو ذرا دودھ میں پانی ملا دو ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی اماں کچھ خبر بھی ہے امیر المؤمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ پانی ملا کر دودھ نہ بیچو ماں حکم ہے تو ہونے دو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں دیکھ رہے ہیں تم اٹھو اور پانی ملا دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں ٹھٹک کر رکھ کھڑے ہو گئے بیٹی اماں مجھ سے تو یہ ہرگز نہ ہوگا امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کا اس کو اس کو کیا جواب دوں گی میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں آپ چاہے خفا خفا ہو جائیں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس لڑکی کے جواب سے بہت خوش ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ سے فرمایا ساتھی سے فرمایا اس گھر کو یاد رکھنا دوسرے دن آپ نے ماں اور بیٹی کو بلوایا رات والی بات یاد دلائی لڑکی کی ایمانداری اور فرما برداری کو سراہا پھر ماں سے فرمایا میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں ماں نے خوشی خوشی اجازت دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس لڑکے لڑکی کا نکاح کر دیا